शंबर मिटर बटरफ्लाय दोनशें मिटर बॅकस्ट्रोक तिनशें मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोक चारशें मिटर फ्री स्टायल तिनशें मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोक दोनशें मिटर बॅकस्ट्रोक शंबर मिटर बटरफ्लाय कूल डावन दोनशें मिटर पांचशें मिटर फ्री स्टायल चारशें मिटर फ्री स्टाय तिनशें मिटर फ्री स्टायल दोनशें मिटर फ्री स्टायल शंबर मिटर फ्री स्टायल